हॅं हॅं हॅं एकटा समय छलै ओ जखन की टेलीविज़न के पदार्पण ग्रामीण जीवन मे नहि भेल रहै ओहि समय मे नाटकक बहुत महत्व छलै प्रत्येक पर्व उत्सवक अवसर पर गामे गाम नाटकक आयोजन होइ छलै विशेष कऽ शारदीय नवरात्रि मे प्रायः प्रत्येक दुर्गा मंदिरक प्रांगण मे दू चारि दिन लेल तऽ ई आयोजन होयते छलै अखने अखने

गाम मे एहिबेर की भऽ रहलए ताहिलए दूरभाष पर सम्पर्क करने रहै छलै डायरेक्टर सब

आ बच्चा सबहक उत्साह नैना भुटका के तऽ मने छलैहे स्त्रीगण के लेल स्त्रीगण के लेल तऽ आन ठाम मुश्किल छै गेनाइ ताहि दुआरे गामक नाटक के बहुत पैग दायित्व छलै महत्व छलै

विचार देल जाइ छलैया

ओ कहै छै जे हैंठी वाली मे से उगना नाट्य कला परिषद पाही टोल के जे नाट्य कला छलैया ओ कहै छै जे उग्रतारा नाट्य कला माने दूर दूर तक लोक ओकरा देखय ला जाइ छलए अरे रे बाल बाल कलाकार के विकास मे तऽ बहुत योगदान छलै हमरा तऽ मोन परैया जे ओहि समय के एक एक प्रस्तुति जे होइ छलै से ज्ञान वर्धक होइ छलै आ ठीक छै फेर दोसर दोसर खान हमसब बात करब